नैजिगु नभेम्बर जिगुजौ गुजिसे जिब्रै नभेम्बर नैरोजा नैजिसे जिबा आगष्ट जिगुजौ ब्रैजिस्नि नैजिद' जानुवारी जिगुजौ ब्रैजिबा बा आगष्ट नैरोजा नैजिनै